आं क'क्राझार बाजारनि एसे साहाथिं थानाय सना फानग्रायाव सनारियावहाय मोनसे सना दाहोदोंमोन बे सनाया खलंमोन बे खलं सनाखौ आङो थामजि रोजा रांनि दाहोदोंमोन बेयो दामखौ बिसोरो थामजि रोजा लादों नाथाय बिसोरनि दाम बायदि जायासै सनाया बिसोरो आंखौ थगायनानै मोजां मोजां बाथ्रा बुंफ्लानानै आंखौ बे सनाखौहायो बिसोरो बायहोबाय आरो बे सनाखौ जेब्ला आं न'आवहाय लाबोयो आरो आङो मास मोनब्रै बेबायदि गानो अब्ला सनानि कलारा एसे खारलांनो हमदों आं सानो बे सनाया एसेबो मोजां नंखाया बे सनाया बेराद गाज्रिखा आरो बे सनानि दामजों साननानै नायोब्ला सनाया बेफोरबायदि जाथावआनो नंखाया बेनिखायनो नोंसोरो बे क'क्राझारनि सनारि दखानावहाय सनाखौ दाहोनो नाङा बेयावहाय दाहोयोब्ला नोंसोरहा बिराद माबा खस्त' मोनगोन आरो नोंसोरो सानगोन दि फस्थाय नांगोन नोंसोरो बे सनाखौ दाहोयोब्ला बे सनाया दामाल' गोबां लायो नाथाय बे सनानि दाम बायदि बे सनाया जोरा बेनिखायनो नोंसोरो बे सनारियावहाय सनाखौ दाहोनो नाङा नङाब्ला आं जेरैबायदि फस्थाय नांदोंमोन नोंसोरबो बेबायदिनो फस्थाय नांगोन सनारिया नोंसोरखौ बुंगोन बे सनाया मोजां बे सनाखौ बायनानै लां होननानै बेफोरबायदि बाथ्राजों गावसोरनि सनाखौ नांहोनो थाखाय बिसोरो गोबां नोंखौ थगायगोन आरो नोंनिफ्राय लुथिगोन बेनिखायनो नोंसोरो बे सनारि दखानाव सनाखौ दाहोनो नाङा आरो बे सनारि दखानथिंजायबो नोंसोरो थांनोनो नाङा नङाब्ला नोंसोरखौ नुयोब्लानो थांनाय नुयोब्लानो बे सनारिया नोंखौ फुस्लायनानै बुंगोन दि आंनिफ्राय सनाखौ लां आंनि सनाया मोजां होननानै बेनिखायनो नोंसोरो बे जायगाथिंबो थांनाङा सनारि दखाना बिराद थगायसुलाखा आरोना